جی میرے پاس پرندوں کو جو ہے اب جو گھر کے پچھواڑے ابھی باغ کی طرف راغب کریں جو ہے بہت سی تجاویز ہیں ان فیکٹ جو ہے میں نے خود سب کیا ہے پرندوں کو کیوںکہ مجھے پرندے جو ہے وہ بہت ہی اچھے لگتے ہیں جب وہ صبح کے وقت جب وہ چہچہاتے ہیں تو ان ان کی آواز سن کر جو ہے ایک الگ ہی جو ہے فیلنگ آتی ہے ایک بہت ہی اچھا سو جو ہے ایک سرور ان کی آواز میں ہوتا ہے مجھے بہت ہی پیارے لگتے ہیں پرندے تو جو ہے اپنے جو ہے باغ میں میں نے پرندوں کے لیے پیارے پیارے جو ہے گھر جیسے بنا رکھے ہیں پھر جو ہے اور وہاں پر میں نے پانی دانے وغیرہ اناج جو ہے یہ سب ڈا ڈالا ہے مجھے جب گرمیوں کے موسم میں تو پرندے جو ہیں اتنی پیاس لگتی ہے اب دیکھے دیکھیں کہ نیوز میں تب بتا دکھاتا ہے کہ پیاس کی وجہ سے گرمی کی شدت کی وجہ سے پرندے مر جاتے ہیں تو اس لیے جو ہے میں نے اپنے جو ہے جو ہے باغ میں پرندوں کے لیے پانی اور اناج جو ہے ہمیشہ رکھتی ہوں تاکہ جو ہے وہ اپنی پیاس مٹا اور جو ہے وہ بہت زیادہ پرندے جو ہے آتے ہیں پانی پینے کے لیے اور مجھے دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوشی ہوتی ہے اور جو ہے اور میں نے جو ہے چھوٹے چھوٹے گھریں بنا رکھے ہیں جو پرندے اس میں آ کر اپنے گھونسلے بساتے ہیں اس میں ان کے بچے ہوتے ہیں یہ دیکھ کر مجھے بہت ہی خوشی ہوتی ہے اور اور ان کے اور پھر جب جو جو پرندے جب آنے لگتے ہیں تو آپ اگر ان کو بلاؤ تو بھی وہ آتے ہیں چی چی کر کے جو ان کی جو